हेलो हँ बोलू बोलू कहाँ कहाँ से घर भेल हँ बोलू ने कि आब गामघर कोना यऽ आब जाए आबैमे ठीक यऽ ने हँ आब तऽ रस्तामे दिक्कत नहि ने होइए हँ

हँ पहिले खेते खेत रस्ता रहै लोक खेते खेत चलि जाए रहै शॉर्टकर्टके लिए हँ जल्दी पहुंँचि जएबै शॉर्टकर्टसे जएबै तऽ आब हरेक जगह हँ पहिले रोड नहि रहै आब हरेक जगह रोड भए गेलै आब तऽ गली गलीमे रोड बनि गेलैए आब जाए आबैमे आसान भए गेल छै आदमीकेँ आओर आओर आओर कोनो दिक्कत आओर सब ठीक छै ने हँ तब गली कुची सगरे रोड बनि गेलै हँ तऽ फेर ओ ओ कोना हेतै ओ कोना बनतै तब आब ओकर लिए तऽ कहल जएतै ने जहाँ दिक्कत होइ छै ओकर लिए कहल जएतै तब ने फेर ओन्नेसे अएतै आदेश बनैके तब ने बनतै ओकर ओहि खातिर तब कहै पड़तै कि हमरा यहाँ यहाँ दिक्कत होइए लेकिन पहिलेसे तऽ बहुत सुविधा भेलैए बहुत सुधार भेलैए गामघर रस्ता पेड़ा पहिले जेना दिक्कत होइ रहै आब तऽ ओना नहि छै हुँ आब बच्चा सभकेँ इसकुल भी जाएमे बढ़िआँ भेलै पहिले जाएके साधन नहि रहै तऽ बच्चासभ इसकुल भी जाए ले नहि चाहै रहै रोडपर साइकिल चलबै लाइक रोड नहि रहै ओहि लैके जाए ले नहि चाहै रहै आब तऽ साइकिल भी मिलै छै ओहिसे बच्चा सभकेँ इसकुल भी जाएमे बढ़िआँ हेतै सुविधा भी ठीक भए गेलै बच्चा सभकेँ पढ़ैओमे दिक्कत नहि होइ छै जाए आबैके रस्ता भी बढ़िआँ भए गेलैए हँ रस्ता बढ़िआँ होइके कारण सबकिछुमे विकसित भी भेलैए बच्चा सभकेँ भी अन्दर इच्छुक जागलै यऽ कि नहि हम जाइए पढ़ै ले लिखै ले सबकिछुके सुविधा ठीक छै आओर जन्ने जे तरहके दिक्कत छै तऽ फेर ओकर बारेमे कहल जएतै तब ने फेर ओन्ने सुधार हेतै चुप रहै से तऽ नहि ने हेतै

तब आओर अभी आओर ठीक कि कहलऽ जेना कुमार जदुआपट्टी छै जदुआपट्टीसे कुमारखण्ड आइ के रस्ता बढ़िआँ छै जेना